आंनि फरायसा समाव आङो फरायबाय थानाय समाव स्कुलाव फरायबाय थानाय समाव आङो गांसे लेखा फरायदों जायखौ फरायनानै आंनि गोसो थुलुंगानाय आंनि थांनानै थानाय आरो मोनसे गुन गोनां मोनसे आसार खान्थि मुलुगाव आसार खान्थिजों थांनानै थानाय बेखौ सोलोंनो हादों बे बिजाबनि मुङानो जादों जिउनि सोरां जिउनि सोरां बिजाबखौ लिरदोंमोन आं गोसो गोरबोजों गोजोनख्लायहरनाय जायो जिउनि सोराङा आंनि गोसोआव सोरां लाबोदों सोरां लाबोनायजों लोगोसे आंनि थांनानै थानाय आंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव दैदेनलांजानाय जिउनि थाखाय गोजान लामा हान्थिनाय आङो बेफोरखौ गुन गोनां आखु गुन गोनां मोजां आखुनि सोमोन्दै आं सोलोंनो हादों जाय आखुआ जाहाथे आंनि आरो समाज मालायनि आरो समाजनि सोमोन्दै आङो मोजां साननाय मोजां मावनाय मोजां हान्थिनायाव आङो आखाइ होनो हादों गांसे लेखाया जि सासे मानसिखौ बहुत गोहोम खोख्लैयो जाय गोहोमा नोंनि आखलखौ सुद्रायनाय मोजां गुनजों थांनानै थानायाव हेफाजाब खालामो गोजोनथों